موجودہ حالات میں تشہیر اور زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے پائے جاتے ہیں جیسے کہ عام طور پر اگر ہم لوگوں کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانی ہوتی ہے تو ہم لوگ واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے سے یا پھر ٹویٹر کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچتے ہیں سب سے زیادہ آج کے زمانے میں ٹویٹر پر لوگ اپنے اشتہارات یا اپنی کوئی بات تشہیر تشہیر کے لیے ڈال دیتے ہیں جو کہ کچھ منٹوں ہی میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور یہ بہت تخلیقی اور اثر انگیز ہوتا ہے یعنی کہ ٹویٹر پر ڈالتے ہی دو تین منٹ کے اندر کئی لاکھ لوگ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں یا اس پیغام کو دیکھ لیتے ہیں جس کے پیغام جس پیغام کو کسی نے نشر کیا ہوا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی چیز مانی جاتی ہے کہ آج کے زمانے میں تو تشہیر کے لیے بہت سارے ایپ لانچ کیے جا چکے ہیں